उत्तर प्रदेश में हमारे उत्तर प्रदेश में बहुत सारी धार्मिक परंपराए हैं जैसे होली हुई दीवाली हुआ अहं दीवाली हुआ नवरात्रि हुई मकर शंक्रांति हुआ ग़र गणेश चतुर्दशी हुई तो होली में क्या होता है कि जैसे कि बहुत होली में क्या होता है कि बहुत सारे रि रो जैसे कि गाँव के लोग हो गए होली में और रंग गो का त्योहार होली रंगो का त्योहार होता है और हो रंगो का व्यवहार होता है और गाँव के छोटे बड़े जितने भी लोग होते है सब रं रंग खेलते हैं और दूसरा ये है कि दीपावली के पहले दीप दीपोत्सव हो गया दीपोत्तम दीपोत्सव में क्या करते हैं जैसे शाम दीप शाम होता है तो हम लोग शाम को क्या करते हैं दीप जलाते है पटाखा फोड़ते हैं बना खुशियाँ जाहिर करते हैं नवरात्री में जैसे कि दुर्गा माँ दुर्गा का हर जगह स्थापना होती है लोग मेला होता है देखने जाते हैं यही यही सब होते है दर्सन के लिए लोग जाते हैं अभी जैसे कि मान लीजिए कि जैसे कि हम लोग का कोई नई नया कार्य करते हैं उसमें पूजा करते हैं जैसे कि हमारा भी नया नया घर बना घर बना तो हम ने उसमें रामायण का पाठ कराया रामायण का पाठ करा कर के पूजा हम लोग किए पूजा पाठ करके उसके बाद प्रसाद प्रसाद दिए और प्रसाद में ये सब आ जैसे प्रसादंम प्रसाद दिया उसके बाद शाम का भोजन का भोजन का प्रबंध किए ऐसे मतलब अगल बगल के सब लोग मिलकर आए यहाँ पर खाना खाया हमारे यहाँ प्रसाद लिए सब लेकर गए तो जैसे कि नया कार्य करने से पहले हम लोग ये स कार्य करते हैं ये हमारे के रीति रिवाज हुई कि कुछ भी नया काम शुभ काम करने से पहले हम लोग उसको ये करना है

हिन्दू धर्म में भी ये है कि कुछ भी नया कार्य करो उसमें पहले पूजा पाठ करके कुछ भी करो जैसे कुछ भी घर हुआ गाड़ी आड़ी गाड़ी हुई गाड़ी लेते हैं तो हम लोग भी पूजा पाठ करके ही लेते हैं यही सब है और और एसी के हमारे हमारे एहैंग मंत्र है वो ॐ भूर्भुवः स्वः त सवितुःवरेण्यम भर्गः देवस्यः धीमहि